गिहर माजून माए जी मिठाई भुॻल माओ मिठा संबोसा ऐं जंमू सिंगरनि जी मिठाई बेसण जा लड्डू बूंदीअ जा लड्डू चूरीअ जा लड्डू मुठिया ख़ोराक जलेबी ऐं पेड़ा ऐं खंडु किशमिश ॻुड़ डाख कारी डाख